खेती मे हमरा सभकेँ धानके फसल गेहूँ फसल मकइ फसल आलू फसल मिर्चाइ भिण्डी साग सब्जी जे छै से हमरा सभकेँ एहि सभके फसल होइ छै आओर हमरा सभमे खेतीके खेतीमे धान कऽ खेती केलियै हमरा सभकेँ पानिके जरूरत पड़ै छै आओर पानि जब तक नहि होइ छै तबतक हमरा सभकेँ खेती सहीसँ नहि भए सकै छै आओर खेती पानिके लिए हमरा सभकेँ पम्पिङ्गसेट करियै अगर पानि नहि भेला पर हमरा पम्पिङ्गसेटके भी व्यवस्था करिके धानके रोपाइ करै छियै आरो ओकर साथ साथ फेर मकइके ओ मकइके सीजनमे मकइ करै छियै आरो गेहूँके सीजनमे गेहूँ करै छियै गेहूँके धानके रोपाइ हमरा सभ सावन भादौ महीनामे शुरू करै छियै आरो सावन भादौ महीनाके बाद धानके रोपाइ भए भए गेलाके बाद हमरा सभकेँ फिर फसल अगहन पूस तकमे तैयार होइ छै तैयार भेलाके बाद हमरा सभ फिर से गेहूँके सीज तैयारी करै छियै गेहूँके खेती तै तैयार कए कऽ खेत तैयार कए कऽ फिर ओकरामे गेहूँ तैयार बुनाइल जाइ छै आओर गेहूँके दिसम्बर दिसम्बर जनवरी तक हमरा सभ एकर बुनाइ करै छियै आरो गेहूँ मूंग आरो मकइ आलू प्याज इएह सभकेँ हमरा सभकेँ खेती होइए आओर ई सभ खेती करलाकऽ बाद हमरा सभकेँ अय सभसँ बहुत फसल बढ़िआँ उपजैलाके बाद हमरा सभकेँ घर गृहस्थी बहुत बढ़िआँ से चलैए एहि सभ हमर सभकेँ